बेस्थ' रायलायजागोन मा मा गेलेयोबा जोलुर गेलेनानै मा बायदि दावगानो हायो जोंनाथ' नुनो मोन्नायानो दा जोलुर गेलेनानै जोंनि बर'निफ्रायबो गोबां गेलेगिरिफोरानो गावनि केरियारखौ दादों दा जोङो दुर्गा बर' हलिचरन ओ बेफोरबायदिनो बर'निफ्रायबो जोङो गोबां गेलेगिरिफोरा साख्रि गैयाब्लाबो गेलेनानैनो बिथांमोनहा जिउ राहा मोनसे लामा आरजिनायखौ जों नुनो मोनो बा नोंबो जुदि गेलेनायाव इनटारेस दंबाथाय गेलेनो एकेबारे गोसो दङबाथाय दे जोंजों उनफोराव एसे सुलाद लालायनानै ओ गेलेनायनि राहाफोरखौ जोङो दिन्थिनो हागोन आरो खायफा सुबिदाफोरखौबो जों होनो हागोन जोंनाथ' रेजिस्टार मोनसे क्लाब दंखायो आमफ्राय बै रेजिस्टार क्लाबनि गेजेरजों नोंथाङा नामखौ इन्ट्रि खालामनांगोन इन्ट्रि खालामनानै आरो कचिं लायोब्लासो नोंथाङा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गेलेनायनि सुबिदाखौ मोनो आरो न'वाव थानानै जुदि हारसिङै गेलेयोब्लाथाय बे सुबिदाफोरखौ मोननो हानाय जाया जेब्ला क्लाबनि ट्रयै थाङोब्लाथाय आरो क्लाबआव रेजिस्टार जायोब्लाथाइ गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गेलेनायनि सुबिदाखौ मोननो हागोन आरो बिदि गेलेनो गोसो जानाय ओ सेंग्रा लाइमोनफोरखौनो जोङो नागिरगासिनो थायो नोंथांजों लोगोसे मोनोब्लाथाय जायफोरा गेलेनो गोसो जानाय बिथांमोनखौ ओ लाबो बेनिफ्राय आरो जोङो कचिं होनानै ओ गोजौ फारसे गेलेनायनि सुबिदाखौ खालामना होगोन दे दे थाबै फै दे दे होमबा